गोंयान खुबशीं अशीं देवळां आसा जे पर्यटकांक खूब आकर्शीत करता खुबशे पर्यटक तांबडी सुर्ला सुर्ला टेंपल मंगेशी टेंपल माळसा असल्या देवळांनी वयतात आनी तांबडी सुर्ला हें शिवशंकराचें देवूळ आनी थंय चारूय वटेन आमकां निसर्गाचें बरें वातावरण मेळटा थंय खुबशीं जाणां फोटो काडटा आनी खुबशीं जाणां सोमारचे वयतात आयतारचे बसून लेगीत वयता सगल्या फॅमिलींक घेवन वयतात आनी खुबशे अशे मजा करतात तांबडी सुर्ला हें थंय सकयल एक तळे पसून आसा जंय आमकां खूब बरें पाणी व्हांवता तें मेळटा मा वेर्णा म्हाळसा देवळा कडेन बसून ते देवळान भितर सरलेकूत आमकां खूब बरें दिसता तें देवूळ इतलें व्हडलें आसा आनी भितरल्यान इतलें बरें दिसता बसतना की मन प्रसन्न जाता खुबशे पर्यटक अशे ह्या स्थळांनी येता आनी तेंकां खूब बरें दिसता आनी तेंकां परत परत गोंयान येवन असले असले देवळांनी येवन बसूं अशें दिसता आनी गोवाचे खुबशे बारीक बारीक बसून अशी देवळां आसा थंय लोक खूब वयतात आनी थंय उत्सव बसून जाता तेन्ना तेन्ना बसून थंय खूब लोक येता गोंयान शिरोडा टॅम्पल थंय बसून आमकां खुबशे लोक दिसता थंयची ग्रिनरी आनी थंयचे सगळे वातावरण पोवन सगल्यांक अशें थंय आनी परत परत येव अशें दिसता गोंयान वे वेर्णा हालीं एक बिर्ला टेंपल अशें जालां आनी थंय खूब राधा कृष्णा आनी मारुती गणपती अशे खुबशे देव आसा थं त्या देवळान आनी खूब थंय रातचे अशें ते भांगरां सारकें दिसता सगले लायटी पळोवन थंय सगलें बरें जालां आनी गार्डन बसून आसा जंय खुबशे लोक येतात बसतात आनी आपलो दीस काडटात